आधुनिक दुनिया में हिन्दी को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जैसे हिन्दी तकनीकी भाषा के रूप में उपयोग हिन्दी का उपयोग अंग्रेजी के मुकाबले कम ही उपयोग किया जाता है तकनीकी दुनिया में दूसरा अंग्रेजी भाषा का जिस प्रकार से अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है उससे हिन्दी को चुनौती का सामना करना पड़ता है तीसरा मीडिया और फिल्मों द्वारा फिल्मों का में जिस प्रकार से हिन्दी को प्रोत्साहन दिया जा रहा हैं जिससे कि हिन्दी को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है इसके अलावा गाँव क्षेत्र में रोजगार के रूप में हमेसा अंग्रेजी को ही प्राथमिकता दी जाती है जिसके कारण हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों को चुनौती का सामना करना पड़ता है जिससे जिसके कारण हिंदी का इस्तेमाल कम करने लगे हैं लोग